دہلی میں کئی بڑی سرکاری اسکیمیں اور پروگرامز ہے جو لوگوں کو مختلف شعبوں میں فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کی گئی ہے ان میں سے کچھ اہم اسکیموں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں مشن وھاگرتھ دہلی حکومت نے مختلف سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں ملا ملازمتوں کو مواقع پیدا کرنے کے لیے اس اسکیم کو شروع کیا ہے روزگار بازار پورٹل یہ پورٹل دہلی کے شہروں کو مختلف روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے جہاں ملازمت کے متلاشی افراد اور آجروں کو ملنے کا موقع ملتا ہے مشنری سسٹم دہلی حکومت نے اسکولوں کو کوالٹی بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں جن میں بہتر انفراسٹکچر اساتذہ کی تربیت اور جدید تدریسی طریقے شامل ہیں ہائر ایجوکیشن لون گارنٹی اسکیم اس اسکیم کے تحت دہلی کے طلبا کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قرضہ فراہم کیا جاتا ہے جو حکومت کی جانب سے گارنٹی شدہ ہوتا ہے محلہ کلینک اسکیم دہلی حکومت نے محلہ کلینک قائم کیے ہیں جو بنیادی صحت کی سہولیات مفت فراہم کرتے ہیں یہ کلینک عام لوگوں کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہے دہلی ہیلتھ اسکیم اس اسکیم کے تحت دہلی کے سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہے جمنی یوجنا دہلی کے رہائشیوں کو پانی کی مفت فراہمی کے لیے یہ اسکیم شروع کی گئی ہے کم قیمت راشن اسکیم دہلی میں رہنے والے غریب اور مستحق خاندانوں کو کم قیمت پر راشن فراہم کیا جاتا ہے شہری سطح پر ٹرانسپورٹ اسکیم دہلی حکومت نے ڈی ٹی سی اور میٹرو کی سروساس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہے تاکہ عوام کو بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولیت میسر ہو یہ تمام اسکیمیں دہلی کے لوگوں کو بہتر روزگار تعلیم صحت اور دیگر بنیادی سہولیت فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے